खाना बनाते समय हम बहुत सी अन्य बर्तनों और तरह तरह की कटलरियों का उपयोग करते हैं जैसे कि सामान्यतः रसोई में आपको चम्मच कलछियाँ प्लेट पतीले भगौने कूकर इत्यादि सामान रहता है लेकिन हम कुकिंग करते समय मुख्यतः कड़ाही का कूकर का चम्मच कलछियाँ प्लेट इन्हीं का प्रयोग करते हैं क्योंकि सामान्यतः हर सब्जी और भाजियों के लिए यही काम में ली जाती हैं और इन्हीं के साथ साथ जैसे आप अन्य कोई चीज़ बनाओगे इडली सांभर डोसा तो उसके लिए आपको अलग कटलरी का प्रयोग करना पड़ेगा और मतलब यह आपके कुकिंग आइटम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सामान बना रहे हैं जो भी आप डिश या प्रकार की चीज़ बना रहे हैं उसी के हिसाब से फिर आपको बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ता है और जैसे आप इडली बना रहे हैं तो आपको इडली के साँचे का ही उपयोग करना पड़ेगा यह नहीं है कि आप उसको कूकर में बना सकते हैं उससे उसकी सेप में डिज़ाईन में और खाने के स्वाद में भी बहुत अंतर आएगा इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको खाने की चीज़ों में अलग अलग बर्तनों का उपयोग करना पड़ता है और उन्हीं के साथ जैसे हम देख सकते हैं कि चम्मच और कलछियों का मुख्यतः सभी खानों में प्रयोग होता ही है लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है जैसे आप कोई सूखी चीज़ बना रहे हैं तो उसमे चम्मच और कलछी का कोई काम नहीं है जैसे आप रोटी पराठा बनाते हैं तो उसमे चम्मच का तो कुछ ही काम नहीं है कलछी का काम ही आता है क्योंकि वो तेल वगैरह लगाने के लिए काम आता है